दिक्खो जी साढ़े कंढी लाके च बड़ियां जादा समस्यां न पैह्ली समस्या ते पानी दी ऐ पानी इत्थें बिलकुल नी होंदा बड़ा इ'यां मुश्कल कन्नै थ्होंदा पीने गी बी बाकी ते छड्डो तुहीं सारियां गल्लां ना इत्थें नलके लग्गे दे पुट्टी पट्टियै पाइपां लेई गेदे न कोई ओह् नी रिस्पांस नी दिंदे हैन भई लाने न जां नेईं लाने न ते इ'यां पानी लोकें अपने अपने घर ते बत्थेरा ऐ बोर बार कढाए दे न ते असें उं'दा कोई फायदा निं ऐ ते पानी दी असेंगी बड़ी जादा समस्या ऐ चलो जेह्ड़े पैहें पूहें आह्ले न उ'नें ते कराए दे अपने बोर ओह् ते ठीक ऐ कराई लेदे न पर जेह्ड़े बचैरे गरीब बंदे न उ'नें कियां कराने बोर उ'नेंगी ते गौरमैंट कोला ई कोई सोर्स होग ते ओह् करगे गौरमैंट कक्ख नी करदी वोटां वक्त औंदे ते वादे वूदे करी जंदे कोई पानी दा मसला हल नी करदे उपरों बत्ती ऐ बत्ती दी बी बड़ी प्राब्लम ऐ दो दो घैंटे कट रैंह्दा शाम्मी टाइम सवेरै पंज बज़े कट होंदा जिसलै बच्चें दा पढ़ने दा टाइम होंदा ऐ उसलै बी बत्ती कट्टी लैंदे न ते बच्चें कि'यां पढ़ना केइयें ते अपने अपने घर लाए दे न इनर्वटर जेह्ड़े गरीब बंदे न उ'नें ते बत्ती उप्पर गै ते साढ़ी एह् ही समस्या ऐ समस्या दा कोई हल कड्डेआ जा